उद्योगों के लिए कच्चे माल के अनुसार मध्य प्रदेकश में उद्योग को तीन श्रेणियों में बांटा गया है पहला खनिज उद्योग दूसरा कृषि उद्योग और तीसरा वन उद्योग इनके अंतर्गत हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग के बारे में कपास वज़न कम करने वाली फ़सल नहीं है और यह बाजरा नवमुखी फ़सल है इस प्रकार प्रमुख कपास मिले शहरी केंद्र और महत्वपूर्ण परिवहन लेन के पास स्थित है मध्य प्रदेश की पहली सूती मील स्थापना उन्नीस सौ चाह में बुरहानपुर में हुई थी मध्य प्रदेश सूती धागों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और पाँच सौ से अधिक बड़ी और छोटी मीलें हैं